ई बात सही हइ कि आजकलके जमानामे चिल्ड्रनके जे किताब हइ बच्चा सबके किताब ओ ओते अच्छा नहि बनि रहल हइ पहिले कि होइत रहलैहँ कि बच्चाके पढ़ाबैके तरीकामे सबसँ पहिले आबैत रहलै हमरा सबके टाइममे तऽ इहे रहै कमल हिन्दी कमल इंग्लिश एहि सबके पढ़ैसँ कि होइ छै कि बच्चा सबके पढ़ैसँ पहिले मात्राके ध्वनिके उच्चारणके ज्ञान हो जाइ छै जाहिसँ बच्चाके अऽ पढ़ैके शुरुआती जे कौशल जे होइ छै ओकर विकास होइ छै आओर इएहसब हइ